جی میں نے سیاحوں سے بات چیت کی ہے اور میرا جب آگرہ جانا ہوتا ہے تاج محل دیکھنے میں گیا ہوں کئی بار تو میں نے وہاں پہ کئی سیاحوں سے میری ملاقات ہوئی اِسی طریقہ سے جب میں دہلی کی جامع مسجد گیا وہاں بھی مجھے کئی انگریز سیاح ملے اور اُن کے بارے میں میں نے بہت سب سے اہم چیز جو سیکھی اُن انگریز سیاحوں سے کہ وہ جو وقت کے بہت زیادہ پابند ہوتے ہیں وہ وقت کو یوٹیلائز کرتے ہیں وہ ہم ہندوستانیوں کی طرح وقت کو ضائع نہیں کرتے وہ ایک ایک چیز پر اپنی نظر رکھتے ہیں اپنا تجربہ دیکھتے ہیں اور جب جب وہ یہاں آتے ہیں تو بہت سی چیزوں کو جو وہ کیمرا میں قید کرتے ہیں اپنے ساتھ وہ ڈائری رکھتے ہیں اور وہ اُس پوائنٹ کو لکھتے ہیں جو پوائنٹ اُنہیں اچھا لگتا ہے جو بہتر لگتا ہے وہ اُن کو لکھتے ہیں تو جو سب سے اہم چیز میں نے یہی دیکھی کہ وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے ہیں وہ اپنے وقت کو صحیح کام میں لاتے ہیں اپنے وقت کو استعمال کرتے ہیں لیکن اِسی طرح جب ہم لوگ جاتے ہیں تو ایسے ہی سیر و تفریح کے غرض سے جاتے ہیں ہنسی مذاق کے غرض سے جاتے ہیں بس وہاں گئے ہنسی مذاق کئے ہنسی مذاق کیا گھومے پھرے اور آ گئے